हाँ मनोज भाई अरे यार वो मैंने जो अभी अपने नान ऑर्डर किए थे न दो थाली तो अब आप उसको रहने दीजिए उसको मत भेजिए क्या हम लोगों के प्लान में कुछ चेंज है हम लोग आप के ढाबे पर ही आ रहे हैं हाँ तो मैं उसका पेमेंट आपका ऑनलाइन जो कर दिया था ना तो उसके उसको वापस कैसे किया जाएगा

उसका ऑर्डर नंबर उसका ऑर्डर नंबर था थ्री सेवन सिक्स मैंने आप को फोनपे किया था फोनपे नंबर बताएं जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं वही नंबर है बयासी पचासी पंचानवे इकहत्तर इकतालीस अच्छा ठीक है कितनी देर मे पैसा वापस आ जाएगा ठीक है ठीक है मनोज भाई ओके ओके थैंक यू